ہیلو امیزون کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا جی تین دن پہلے میں نے آپ کے یہاں سے ایک جارجر کی بکنگ کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے وہ چارجر مل گیا وہ چارجر بہت اچھے سے بک کیا ہوا تھا جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جیسا آپ نے اپنے ایڈ میں دیکھا تھا ویسا ہی مجھے وہ محصول ہوا اور آپ کا ڈیلیوری بوائے بہت اچھا تھا میں اتفاق سے اپنے گھر پر نہیں تھا وہ بھی وہ بیچارہ قریباََ بیس منٹ تک میرا انتظار کیا کوئی اور رہتا تو بھاگ جاتا لیکن اس نے میرا انتظار کرتے ہوئے مجھے وہ پارسل اچھے سے دے دیا اور میں اس سے بہت خوش ہوں اور آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ